ہم لوگ جب کالج میں تھے اور اسکول میں تھے تو اِس طرح کے پروجیکٹس وغیرہ میں ہم لوگ حصّہ لیتے تھے اور ہمارے ٹیچرس جو ہیں وہ ہم کو ایک ہمارے لیے ایک ہیڈ مقرر کر دیتے تھے ایک اسٹوڈنٹ کو اور کہتے تھے کہ بھائی آپ جو ہیں تمام لوگوں کو جو ہے ہدایات دیں گے اور اُس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹاپک جو ہے وہ فِکس کر دیتے تھے کہ بھائی آپ کو جو ہے اِس ٹاپک پر کچھ لکھنا ہے یا کوئی ہم کو ہمیں تجربہ کرنا ہے تو وہ ہم کرتے تھے اور کرنے کے بعد پھر ہم جس کو متعین کیا ہوتا تھا اُس کو ہم رپورٹ کرتے تھے اور اِس طرح سے جو ہے وہ پھر اُوپر رپورٹ دیتا تھا